आं तुजी तुका खंय वचपाक जाय पणजे आरे ही बस मडगांव वता मरे तूं असो कसो रे छे छे छे तशें ना तशें ना हा बस मडगांव वता आतां जेवणाचो टाय्म जाला आतां जेवणाचो टाय्म जाला आतां तूं कितें करतलो तुका हथंय देवयतां फुडें खुर्सा कडेन आं कशें रे बशीक पेट्रोल लागता तें जाणा तूं पेट्रोल कितलें म्हारग जालां रे आतां पेट्रोलाचे पयशे तूं दितलो सगलें बस व्हर म्हणटा तो हांगच्यान पणजे तुका हथंय देवयतां खुर्सा कडेन ना ना ना म्हाका सांग नाका तुजी चूक जाला म्हणून तूं चडला खुंयचो कण्डक्टर नांव कितें तेचें मोहन मोहन तसलोच हांव तुका मोहनाची एक गजाल सांगता पयरूय तेणें तशेंच केल्लें मागीर आमकां तेका पावोंक वयचो पडलो आमचो खर्च जालो मोहन आमकां सदांच त्रासान घालता हेजेर विचार केल्लो वयतलो आतां तुका पावयना रे बाबा तुका हथंय फुडें सोडटा आतां तूं इतलें म्हणटाच जाल्यार हांव ड्रायवरा कडेन उलोवन पळयतां तो कितें म्हणटा तो ओके ओके पळयतां राव पयता राव रमेश हेका पावया रे आं पावोवया बरें बरें राव पा पाय म्हणटा रे तो बस बस पायता तुका घुवणय घुवणय गाडी चल या देव बरें करू म्हण थेंक्यू न्हू आं देव बरें करू